हेलौ औ हेलौ खोनाबाय औ ओमफ्राय माबा खबर माने मा होन्दों मा होनो नोंसोरनि चिरांआव मा मा ना मोनो आदसा मानैसो नामनि मा मानैसो नानि नाम बुंनो हागोन नामा

अ आरो बिनि अनगायैबो आरो मा मा मोनबावो गिदिर नाफोर बार्लि बार्लि

आदसा आरो बिनि अनगायै दे होनबालाय फनखौ दाननोसै दे